जय झूलेलाल ॾीसो जीअं हाणे कोविड हली रहियो आहे त थी थो सघे की तव्हां खे कोविड हुजे ईअं करे अॼु त क्लीनिक बंदि आहे त मां तव्हांखे दवा लिखी मोकिलियां थी पई तव्हां अॼु वो वठो ऐं सुभाणे मंझंनि जो अचिजो त मां तव्हांखे चैक कंदीमांव दवा तव्हांखे टे दफ़ा वठणी आहे हिकु डोस सुबुह जो हिकु शाम जो वठजो ऐं हिकु राति जो ऐं रसोई खाइण खां पोइ ई वठणी अथव मां तव्हांखे लिखी ॾिंदमि छा छा वठणो आहे खाधो ॾिसो जीअं हाणे तव्हांजो गलो ख़राब आहे त वधीक तेल वारी शयूं न खाइजो कुझु बि लाइट खाओ जीअं दाल चांवर थी विया ऐं ॿाहिरि जी शइ त बिल्कुलु बि न खाइजो घर जो ई खाधो खाओ जेको सुठो आहे जीअं दाल चांवर थी विया या रोटी सब्ज़ी खाओ पर तेल ॾिसो घटि हुजे जीअं हुनमें सुभाणे मंझंनि जो अचो मंझंनि जो मां अची वेंदमि डिस्पेंसरी में ॿी वगे जे आसपास अची वञो तव्हां न न डप जी ॻाल्हि कोन्हे तव्हां दवा वठो ऐं ॿियो गर्मु पाणी पियो जेतिरो थी सघे गरम गर्मु पियो ऐं ॿियो गर्मु पाणी में थोरो लूणु विझी करे ऐं थोरी हेड विझी करे गरारा करो उहो बि सुठो रहंदो तव्हांजे लाइ ऐं ॿियो स्टीम वठो ॿाफ वठो घर में अथव तव्हां वटि ॿाफ वठण जो हा हा हलंदो हा हा वो बि ॾाढो सुठो आहे वो बि तव्हां ठाहे करे पी था सघो सुभाणे अचो पोइ मां तव्हांखे चैक कंदीमांव जय झूलेलाल